میں جب پہلی بار ایک پرفیوم منگایا تھا لینور کاہ تو کافی مجھے پہلے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا جب میں نے آڈر کیا منگوایا اپنے پاس اس کو پیکنگ کھولا تو اتنی خوبصورت پیکنگ تھی اس کے بعد میں نے اسمیل کو ٹرائی کیا اپنی باڈی میں اس کی اسمیل اتنی پیاری تھی کہ لگانے کے بعد ایک الگ سا فیل ہوتا تھا مجھے بہت ہی اچھا ایکسپیریئنس ہے پرفیوم کا اور جب میں پرفیوم لگا کر جاتا تھا باہر تو دس پندرہ لوگ یہی پوچھتے تھے بھائی کہاں سے لایا یہ پرفیوم کون سا ہے بہت ہی پیارا پرفیوم ہے تو میں پھر اس کے بارے میں بتاتا تھا پرفیوم میں ایک کوالٹی یہ بھی تھی کہ لگانے کے بعد باڈی میں کبھی ایسا کچھ الرجی وغیرہ نہیں ہوا مجھے بہت اچھا لگا اور میں اور لوگوں سے بھی شیئر کیا اس سے اور بھی لوگوں کا مدد ہوا اور مجھے بہت اچھا لگا اس کی پرفیوم کی کوالٹی یہ بھی تھی کہ لگانے کے بعد کافی لانگ لاسٹگ تھا اسمیل کے ساتھ کافی لانگ لاسٹگ تھا اور میں دو دن کے بعد بھی اگر پرفیوم نہ لگاؤں تو وہ دو دن تک میرے کپڑوں میں میری باڈی میں اسمیل رہتا تھا مجھے بہت اچھا لگا وہ پرفیوم بہت ہی بہترین بہت ہی لاجواب اس لیے میں نے اور لوگوں کو بھی بتایا اس کے بارے میں اور لوگ اس کا اچھا سوئفٹ پیک ملا مجھے